औ औ दङ खारथुनाव एक हाजारनि हरो औ आमफ्राय नोंसिनियाव कमलाफ्रा गोबाङानो नाङो नामा

ओ ओ आमफ्राय बिसिबां बिसिबाङाव फाननो हायो नोंसोरो कमलाखौ औ दङ लांफैनो हागोन बुरजायानो दङ बुरजा नांगौबा लांफै लांफैनो हागोन दे दे बुरजा लाङोबा इसेया खमायना हरगोन दे बुरजा लांफैदो दे औ औ औ गोथावखा भुटाननि कमलाया गोदै गोथाव जाखायो मोजांबो आरो नै आंहा कारथुनाव एक हाजार होन्नायाव नों गोबां बुरजा लांगोन हिसाबै आङो इसेसो दुइथा माबा खमायनाय जाबाय आरो खमायना हरनाय जाबाय औ दे बुरजा नांगौबा लांफैनो हागोन उम मोजां औ जा गोबांआनो नांसोगारो ना लांफै दे बुरजा नांगौब्ला गोथाव जोंनि भुटाननि कमलाया गोदै गोथाव मोजांखा बयबो लांफैखायो दे दे होमबालाय बिदिनो जाथोंसै ना ओ गाबोन लांफैदो औ दे होनबा